आइए मैम आइए रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है आइए मैम अंदर बैठिए थैंक यू सो मच मैम बहुत अच्छे से हमने स्पेशली इंजीनियर को बुलाके बनवाया है डिजाइन करवाया है जी मैम थैंक यू सो मच मेम मेम आप बैठिए क्या ऑर्डर लेंगी मेम यहाँ पे पनीर की सब्जी बहुत अच्छी मिलती है और आप छोले भटूरे भी यहाँ के खायेंगे तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे पनीर की सब्जी का नाम है पनीर लबाबदार आप एक बार मैं मेम कुछ खा के देखिए आपको वो इतना पसंद आएगा ना की आप अपनी उंगलियाँ चाटती रह जाएंगी इतना अच्छा स्वाद है जी जी जी

जी मेम पापड़ मसाला पापड़ रहेगा की प्लेन अच्छा अच्छा मेम मीठे में भी कुछ कुछ दूँ अच्छा जी मेम जी नहीं मेम आप पनीर की सब्जी खा के देखिए आपको बहुत पसंद आएगा आपके लिए मैं स्पेशल स्पाईसी बनवाऊँगी ठीक है मेम आप थोड़ी देर वेट कीजिए अभी हमारे शेफ आपके लिए बनाते हैं

थैंक यू मैंने तो कहाँ ही था मेम आपको कि आपके यहाँ की स्पेशल सब्जी खा के देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा मेम शेफ हमारे यहीं बालाघाट के मंथन चाल हमने उनको अपने रेस्टोरेंट में परमानेंट रखा हुआ है वो स्पेशली सिर्फ पनीर की सब्जी बनाते हैं जी जी मेम यहाँ पे आप यहाँ की तड़का दाल भी खायेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी जी जरूर आइएगा मेम यहाँ पे मीठे में रसमलाई बहुत अच्छी मिलती है और गुलाब जामुन भी बहुत अच्छा मिलता है जी जी जी ठीक है दो रसमलाई मेम और कुछ लेंगे जी जी मेम थैंक यू मेम हाँ मेम हमारे यहाँ फ़ोनपे भी चल जाते है सब अवेलेबल है मेम ये लीजिए बिल बारह सौ रुपए हाँ मेम चाय भी मिल जाएगी अच्छा अच्छा ठीक है ना मेम ये मैं बिल को अभी साइड में रख दूँ ठीक है रामसिंह एक चाय लगाओ मेम के लिए मेम और कुछ ज़रूर ज़रूर मेम ज़रूर आइयेगा मेम ये बिल आपका बारह सौ दस रुपए हुए जी ठीक है मेम ज़रूर आइयेगा फैमिली से भी लेके आइएगा